रांदियुनि में महिलाऐं यानि स्त्रियां जेके आहिनि सो उहे बि घटि पार्ट खणनि थियूं रांदियुनि में ऐं उनजो कारणु आहे त ॾींहों पूरो ॾींहुं ॿारनि जो ध्यानु पढ़ाई ऐं मोबाइल ते घणो आहे इहे रांदियूं कनि कान था असांजो कमु आहे हुननि खे मोबाइल तां ध्यानु हटाए करे हिननि खे ॿाहिरि प्रेक्टिकली मैदान ते वठी वञी करे रांदियूं कराइजनि ऐं अॻियां हली हुननि खे सेखारे कॉम्पटीशन में वीहारिजे त ई अॻियां हुननि जूं ऐं ॿी ॻाल्हि आहे हिते हर कोई फैमिली वारो पीउ माउ चाहे थो त मुंहिंजो ॿार चङी तरह पढ़े इंजीनियरिंग करे डॉक्टरी करे पर हू हुननि जो हीअं ध्यानु घटि आहे त भाई मां ॿारनि खे रांदियूं बि करायां जंहिं में ॿारु फ्रेश बि थींदो ऐं उहा एक्टिविटी ब्रेन जी बि हूअं सॼी फिजिकल बि थींदी त उहो असांजो फ़र्ज़ु आहे पीउ माउ जो त ॿार खे कीअं पढ़ाइजे बाक़ी थोरो टाइम ॿाहिरि वञी रांदियूं कराइजनि प्रेक्टिकली तॾहिं असांजा ॿारनि में डेवलपमेंट थींदी न त हीअं ॿारनि जी डेवलपमेंट बि न थींदी सिर्फ़ु सॼो ॾींहुं पढ़ाई ऐं मोबाइल ते ई वेठा हूंदा छो त पीउ माउ बि चाहिनि था त असांजा ॿार इंजीनीयर थियनि डॉक्टर थियनि त ज़िंदगी में कामयाबु थियनि पर साणि साणि हिननि खे रांदियुनि ते बि ज़ोरु ॾियणु खपे जीअं असांजे महाराष्ट्रा मां ॿार रांदियुनि में ॿाहिरि वञी पार्ट खणी ऐं इंटरनेशनल लेविल ते रांदियूं करे सघनि